आता ल्हान भुरग्याच्या हातीन जेन्ना आमी पेन्सील पळयतात आमी म्हणटा तो अभ्यास करता अभ्यास करता तो अभ्यास कितें करता कांय ड्राॅव्हींग पळयल्यार तो ड्रॉव्हींग काडटा तर ड्रॉव्हींग कशें काडटा तशें आमी म्हणटा तशें ऍ कितें काडल्या रे कोंबड्याचे दोके काडल्या मरे ते सारके काड पूण त्या भुरग्याच्या आपल्या तकलेन कितें आसा आपूण बाबा हे अमके बरें चित्र काडला ते बरें रंगयतलो बरें सगळें जाणांक दाखयतलो आनी ती आपूण बरी मजा करतलो म्हूण ते आमकां आवडना ते के म्हणजे तो काडटा तेचे ते ल्हान भुरगो तेचे ते अक्षरय तशेंच आसतले तेजे ड्रॉव्हींगूय तशेंच आसतले पूण त्या भुरग्याची मजा आसता की ड्रोव्हींग काडप म्हळ्यार आदी कितें भिरकोवचे वाचिनासलो फक्त कितें ते टिचरीन ताका स्कुलांत कितें काडपाक सांगलें जाल्यार खंय ड्रोव्हिंग काडटालो कित्याक तेका त्या भुरग्याक तें ल्हान आसतना ड्रॉव्हिंगाचीच आवड आसता ये बरो ड्रॉव्हींग काडात तें रंगवा म्हणजे ते भुरग्याचें भुरगो शिक्षणान जरी कमी आसलो तर तर तो ड्रॉव्हींगान तेन्ना तो खूश जातालो अशे हे खूब अशें हे भुरगें आमचे हांव आं इस्कॉलान काम करता म्हणून म्हाका इस्कॉलातलें म्हाका खबर आसा